मैंने अपने केरियर के सम्बन्ध से मैंने एस टी सी की डिग्री पास कर ली है मैं एक मास्टर बनना चाहता हूँ और बच्चों को एक जागरूक की शिक्षा देना चाहता हुँ जिससे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छी अपना करियर बनाएँ ताकी आने वाले पीढ़ियों को अपना भविष्य सम्भाल सकें में उसी मास्टर बनने के बाद और भी पढ़ाई करना चाहता हूँ मुझे जे लेक्चरार की पोस्ट करनी है ताकि मैं बड़े बच्चों को एक एक बढ़िया शिक्षा देकर जागरूक कर कर उनको भी एक बड़ी पोस्ट दिलाऊँ ताकि वे अपने अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी भावी आने वाली पीढ़ी को भी अपनी भविष्य और जागरूक करें